हाँ हेलो हाँ हम गाँवसँ बोल रहल छी बात ई हय से अहाँके कानून व्यवस्थाके स्थिति बढ़िआँ नहि चलैए आओर दारूके डीलिंग जादे हो रहल अइ अहाँके उ देखैके ने चाही उ आके गाँवमे बोर्डरपर एनी टाइमपर कानून कानूनके हाथ बड़ा लम्बा रहै छै अइ लेल पूरा चीजपर ध्यान देबैके होइ छै ओ पुलिस पुलिस चाहे सिपाही इस्पेक्टर कोनो ने थकै छै अपना अथी सँ काम सँ पीछा नहि हटै छै बुझली तनिका आओरो टाइट करू पीके लोग औरतके दुनिआके मारिपीट करै छै घरमे नहि ढुके दै छै बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँसँ नहि होइ छै तऽ सभ दऽ दारुवेके चलते ने अइ डर कानून जब टाइट रहतै तब कोनो चीजके अथी हल्कामे नहि आदमी लेतै आओर शानसँ जीतै कानूने लूज हय तब ने सभकुछ ढ़िलाइ चलि रहल हय बिहारमे बिहारमे सुनिये सुनिये सिपाही जी बिहारमे कानून बऽ दारू बन्दी नहीं हय चालू हय नेपाल खुला हय सभ चालू हय

हूँ